हा मां योगा में भाॻु खंयो आहे योगा करणु मूंखे वणंदो आहे मां स्कूल में बि योगा कॾहिं मां असांखे स्कूल में बि योगा सेखारींदा हुया सोशल मीडिया सां बि मां थोरी ॾिसी करे योगा कई हुई हाणे मां योगा जो क्लास जॉयन कयो हुयो मां हुते वेंदी हुयमि त गॾु सभिनि सां गॾिजी करे योगा करण में जामु मज़ो ईंदो हुयो योगा करण सां मन खे तंदुरुस्ती मिलंदी आहे शरीर में फुर्ती ईंदी आहे शरीरु फिट रहंदो आहे कॾहिं कोई बीमारियूं न थींदियूं आहिनि इन करे योगा करिणी खपे योगा करण सां मन खे शांति मिलंदी आहे असांखे स्कूल में बि जामु योगा सेखारींदा हुया मां उन्हनि सभिनि कक्षाउनि में पाट खंयो आहे मूंखे योगा करणु जामु वणंदो आहे हिन करे मां योगा जी कॉम्पटिशन में फस्ट रैंक बि खणी आई हुयमि योगा करणु शरीर लाइ जामु सुठो हूंदो आहे असांखे सिखी करे ॿियनि खे बि सेखारिणी खपे योगा जीअं